हमरा माधुरी दीछित हिरोइन बहुत अच्छा लगैत अछि जे ओ ड्रेस कपड़ा पहिरैत छथिन ओ सभ कपड़ा हमरा अच्छा लगैत अछि जेना साड़ीके डिजाइन भेल ब्लाउजके डिजाइन भेल जेना फ्रॉकके डिजाइन भेल ई सभ हमरा बहुत अच्छा लगैत अछि जाहिमे जेना पञ्जाबी सूट पहिरैत छै के डिजाइन भेल जाहिमे पहिरने छथिन ओहो हमरा बहुत अच्छा लगैत छथिन जेभी ड्रेस ओ पहिरैत छथिन ओ हमरा बहुत ही अच्छा लगैत अछि ओ हम बनाबऽके प्रआस करैत छी सिलाइके प्रयास करैत छी जेना ब्लाउज भेल डिजाइन डिजाइनके पहिरैत छथिन ओना ओ भी हम सिअ के प्रयास करैत छी आओर शी कऽ हम पहिरैत छी हुनकर डिजाइन हर ओ जे हरेक कपड़ा पहिरैत छथिन ओ हमरा बहुत ही अच्छा लगैत अछि जेभी ओ लोग कपड़ा पहिरैत छथिन से हमरा बहुत ही अच्छा लगैत अछि आओर हम ओ ओकरा शी कऽ प्रयास करैत छी पहिरऽके आओर बहुत ही सुन्दर ढङ्गसँ हम सी कऽ पहिरैत छी जाहिमे हुनकर डिजाइन डिजाइनके साड़ी जे ओ पहिरने रहैत छथिन जेना प्लेट लऽ कऽ तेना प्लेट लऽ कऽ आओर डिजाइन बनाकऽ हम पहिरैत छी हुनका देखि कऽ आओर बहुत ही सुन्दरसँ हम सी कऽ पहिरैत छी जेना पञ्जाबी सूट भेल आओर स पटियाला सलवार भेल से भी हम बनाकऽ सी कऽ हम पहिरैत छी आओर जेना फ्रॉक भेल डिजाइन डिजाइनके बाजू पर कटल ब्लाउज डीप गला ब्लाउज ब्लाउज पीछा ब्लाउजमे जेना बेल्ट भेल ओ भी हम बनाकऽ अच्छा ढङ्गसँ पहिरैत छी आओर विभिन्न प्रकारकेँ हुनकर ड्रेस हमरा बहुत ही अच्छा लगैत अछि आओर आओर हमरा माधुरी दीछित बहुत ही अच्छा लगैत जेभी ओ ड्रेस पहिरैत छथिन से हमरा बहुत ही अच्छा लगैत अछि